हम जो हैं सो एक फ़ौन ऑनलाइन मतलब ऑर्डर किए थे वो जो है मेरा मतलब ऑर्डर किए थे मतलब दूसरा आ गया वो मतलब दूसरा आ गया था फ़ौन इसलिए हम उससे खुश नहीं हैं तो हम जो है सो उसको बोलने मतलब फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे ऑनलाइन तो उनको बोले हैं कि हमको ये जो है इसे रिटर्न करना है तो बोला कि मतलब रिटर्न हो जाएगा लगेगा छ सात दिन हमको वेट करना पड़ा और वेट करने के बाद वो जब आया तो बोला कि हाँ रिटन हो जाएगा और जब हम उसे पहले यूज किए उस फ़ोन को वो फ़ोन जो है ऐसे इतना अच्छा नहीं चल रहा था मेरा फ़ोन जो है बहुत बेस्ट था उसका कैमरा अच्छा था उसका फ़ौन में हेच डी अच्छा था उसका बैटरी का अच्छा था हमको जो फ़ौन है ओ दूसरा दे दिया था हम जो है उस फ़ौन को मतलब देखे खोलके तो रे हमारा फ़ौन तो चेंज हो गया हम तो ये ऑर्डर नहीं किए थे लेकिन वो बोला कि नहीं फ़ौन जो है सो आपको वही है हम बोले नहीं नहीं ये मेरा फ़ोन वो नहीं है आप गलत बोल रहे हैं भैया ये फ़ोन नहीं है मेरा उसके बाद बहुत ही बहस होने के बाद भी बोला कि ठीक है हम आपको फ़ोन ये वापस करेंगे छ सात दिन छ सात दिन के बाद मतलब बहुत ही टाइम लगा ले रहा था हम उसको बार बार कॉल कर रहे थे कि मतलब सर हमारा फ़ोन जो है चेंज कर दीजिए हमको इसको नहीं चाहिए बोला कि हाँ हाँ आ जा रहे हैं कल आ रहे हैं वो नहीं आ रहा था ऑनलाइन खरीदारी हमको ये महँगा पड़ गया हम इसे ये नहीं लेना चाह रहे थे सर हमको ये वापस करना था बोला कि ठीक है आपका फ़ोन वापस हो जाएगा बहुत टाइम ले रहा था और हम जो है फ़ोन को रिटर्न कर रहे थे और रिटर्न करने के बाद हमको वैसे दूसरा फ़ौन मिल मिल गया और हम जो है ये फ़ौन वापस कर दिए और और वापस करने के बाद हमको पता चला कि नहीं दूसरा फ़ोन लेना है और फ़ोन जो है सो मतलब हमको दूसरा मिल गया और हम जो है ऑनलाइन में ये बोले कि सर ऐसा बात नहीं होता है कि नहीं होगा ये चेंज भी होता है और मेरा फ़ोन ये चेंज कर दिया